खेल मतलब बहुत बढ़िऑं लागै हइ हमराके तऽ लूडो चेस ई सब बहुत बढ़िऑं लागै हइ आ चेसो बहुत बढ़िऑं लेकिन सब गोटी ठीक नहि हइ आ आओर मैच क्रिकेट हमरा गाँवमे जादा क्रिकेट खेलै हइ बच्चा सब फुटबॉल खेलै हइ ई सब बहुत बढ़िऑं लागै हइ फुटबौलो खेलै हइ जेना एगारहगो टीम रहै हइ एगारहगो अपोजिट सब एक बच्चा गोल करै हइ सब दौड़ै हइ आओर टूर्नामेन्ट क्रिकेट खेलै हइ एहिमे दूगो अध्यक्ष टूर्नामेन्ट करबाबैत रहै हइ ओहिमे फाइनल बहुत चीज करबाबैत रहै हइ आओर इएह सब होइत होइत क्वार्टर सेमी ओहिके बाद फाइनल मैच क्रिकेटमे होइ हइ बाॅल मारिते प्लियर सब खेलै लए आबैत रहै हइ आओर देखिऔ हम्मे आर तऽ जादा चेस लूडो इएह सब खेलै छियै चेस तऽ जादातर मोबाइले पर खेलै छियै बहुते जगह इसकुल कॉलेजमे बहुत खेललियै हँ हम्मे दूगो टीम रहै हइ चेसमे आओर लूडोमे लूडोमे चारिगो प्लियर दूगो प्लियर तीनगो प्लियर एतबो खेल सकलै हन ओहिमे जीतै हइ बाजी लागै हइ इएह सब होइ हइ आओर क्रिकेट क्रिकेटमे तऽ एगारह एगारहगो प्लियर रहै हइ बैट बाॅल इएह सब खेलै हइ कीपर फिल्डर आओर एम्पायर इएह सब खेलबाबै हइ खेलै हइ आओर की कहियै बस